उत्तर भारतमे खाद्य पदार्थ हम बनाबए चाहै छिऐ इडली आ डोसा किआकि इडलीमे स्वादे अलग होइ छै आ डोसाके तऽ बाते नहि कहु अत्ते नीक लागैछै कि कि कहिऐ जे खाए छै ओएह ओकर दीवाना भए जाइ छै इडली देखओमे गोल गोल उज्जर उज्जर आँय आ डोसा तऽ जानबे करैछु अहाँ कि स्वाद छै ओकर आँय आ दुनू मिलिजाए तऽ अत्ते ने नीक लागैछै कि पेट कहैछै वाह इडली आ डोसा हमही तऽ इएह दुनू बनाबए चाहबै किआकि हमर पूरा परिवारोमे इएह सबके पसन्द पड़ै छै आ उत्तर भारतमे हमरा सनीके सबसँ जादा फेवरिट चीज भेलेै इडली आ डोसा हमर घरमे बच्चो सब कहैछै खयबह तऽ इडलिये डोसा खयबह नहि तऽ किछु नहि खयबह हँ आ जतेक घरमे लोकसब छै बड़का छै छोटका छै निके छै सबके नाश्तामे भी चाहिए इडली डोसा आ नहि मोन होइछै तऽ चारिगो पाँचगो दोस्तोके ले आबैछै कि हमरे घरमे बढ़िआँ नीक बनेै छैै हँ इडली आ डोसा इडली बनबेैमे भी समय नहि लागैछै ओकर तऽ सबचीज मिलिए नहि जाइत छै सामग्री बस चटसे बनि जाइत छै मानिके चलु बच्चा सबकेँ भूख लागि गेल आ ओकरा जल्दी से खिलाबएके होएत तऽ कि बनाएब जल्दीसँ इडली बना लेब चोखा बना लेब आँय पूरा परिवार मिलिके खाए छी आ सबसँ नीक निमन छै इडली डोसा ओकरबाद पूरा परिवार भी स्वस्थ रहै छै